हैलो श्री हरि रेस्टोरेंट त सां ॻाल्हायो था मां थोरी देरि पहिरियों तव्हांखे ऑडर ॾिनो ऐं अञा ताईं मुंहिंजो ऑडर घर न आयो आहे मां सी तव्हांजे डिलीवरी बॉय खे कॉल कयो त हुआ बि फोन नथो खणे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था की मुंहिंजो ऑडर काथे ताईं पुॼो आहे ऐं घणी देरि में मुंहिंजो ऑडर घरु अची वेंदो